फोटोवे घिचयके छै तऽ बड़का बड़का मोबाइलपर फोटो घिचय छै तऽ इएह लोग जाइ रहय बजार जाइ रहय फोटो घिचबय लए आब बजार नहि जाइ छै एतय बड़का बड़का मोबाइल छै फोटो घिचबय छै बढ़िआँसँ बढ़िआँ फोटो बनाबय छै अच्छा लागते रहय छै देखैयोमे बढ़ियाँ फोटो बना लै छै एतय की सब परिवार मिलके फोटो घिचा लै छै रङ्ग बिरङ्गके फोटो भी बनि जाइ छै कि लोग तहिआ फुटानीके जमाना रहय लोग फुटानीमे जाइ रहय बजार जाइ रहय बहुत बढ़िआँसँ अच्छासँ फोटो घिचेबय लेकिन आब तऽ गोरो लोक कार होइ छै कारो लोग गोर होइ छै लेकिन अच्छा फोटो तऽ बनि जाइ छै एगो एतऽ लम्बो लोग रहय छै छोटो लोग रहय छै बड़को लोग रहय छै तऽ छोटो करि दै छै छोटको लोकके बड़का करि दै छै की बड़ो लागय छै तऽ अच्छा लागऽ लागय छै देखय मे तऽ कहय छै बड़का लोग भए गेलय छोटका लोग रहय छै तऽ ओकरो भी लम्बा साइज करि दै छै तऽ कहय छै बढ़िआँ वाह बहुत बड़का लम्बा भए गेलय मोटो रहय छै तऽ कहय छै पतला करि दै छै कहय छै वाह बहुत सुन्दर छै लेकिन पतला लोक तऽ पतले रहना चाही मोटा लोक तऽ मोटे नऽ रहतै लेकिन जेना रहना चाही फोटो बढ़ियें बनय छै लोकके घरमे सबके लोक कऽ बड़का मोबाइल भेलय तऽ आब अपना अपना घरमे वीडियो बनाबय छै फोटो भी बनबय छै रङ्ग बिरङ्गके फोटो भी चढ़ाबय छै कि अपना अपना फोटो बनबय छै अपना अपना फोटोके बना बनाकऽ सबकुछ राखय छै घरमे बढ़िआँ लागय छै कि बाजार नहि जाइ लए पड़य छै लोकके घरमे अपना फोटो बनाकऽ अपना घरमे रखना की स्टैंडर्डके जमाना छै आओर कि अच्छासँ फोटो घीचके अपना घरमे रखना छै सबकिछुके रखना छै देखयमे भी बढ़िआँ लागतइ वीडियो बजार हटिया अर लोक जाइ छै अपना लोकके कहय छै हे चलो बजार हटिआ विडियो बनबै लऽ जाइ छियै नै लेकिन अपना मोबाइल तऽ छै